हेलो रूपेश भैआ बाजि रहल छहक एखन हम खानाके लेल जे छै ने तोरा जे से ऑडर केने रहिए दालि रोटी रहै आओर सब्जीसब रहै ओकरा खानाक लेल ऑडर तऽ कऽ देलिए हम सबकिछु समिटो भऽ गेलै हमर अकाउन्टसँ फोनपेके मार्फत पैसा भी कटि गेलै मुदा जे छै से डिलिवरीवला तोहर कॉले नहि रिसीव लऽ रहल छै बेर बेर कॉल कऽ रहल छिए ओ कॉल नहि रिसीव कऽ रहल छै तोँ एक बेर कॉल कऽ कऽ देखहक की कहै छै नहि तँ फेर दोसराक मार्फत हमरा भेजबा दहक जँ नहि भेजबा सकबहक तँ ओकरा जे छै से हमरा पइसा रिटर्न कए दहक इएह छै दिक्कतअहि डिलीवरीवलामे अछि प्रॉब्लम टाइमसँ पहुँच नहि रहल छै ओकरासँ बात करहक सहीसँ ई दिक्कत परेशानी छै पैसा तँ हमर कटि गेल अछि फोनपे कॉल सँ मैसेज कॉल भी कहबहक तँ हम व्हाट्सएप कॉल कऽ सकै छी स्क्रीन शॉट कऽ कए तऽ ओकरा देख लहक की दिक्कत छै